हा जी मां उहेई थी ॻाल्हायां जी ओके हा त पोइ हा हा हा प्लीस कमप्लेन कयो न तव्हांखे जरूरी समान हुनजो वियो हली आहे तव्हांजो त पोइ प्लीस कमप्लेन कयो

त तव्हां त तव्हां घणा दफ़ा तव्हां वियो आयो हुन वटि तव्हांखे उते दादु नथा ॾियनि छा हीअं त कहिड़ो पुलिस वारा आहिनि मूंखे ॿुधाइजो त मां हुननि जो ॾिसां थो मां वधी करे पंहिंजे हिसाब सां मां ॾिसां थी उनखे चवंदीमान ॿापू पुलिस वारो आहे हूं हूं सही आहे तव्हां सीनियर सिटीजन आहियो ॿुधायो त मां उनजो कमप्लेन कयान थी ॾिसां थी मां उन्हनि खे वॾे खे चवां थी त उनजे हिसाब सां मां वकील आहियां तव्हांजो सुठो करे सघंदीमाव तव्हां चिंता न कयो मां तव्हांजो सुठो कंदमि न न हूं न न ठीकु आहे तव्हां वकील वटि आया आहियो त मां वकील आहियां तव्हां मुंहिंजो नालो ॿुधो हुंदो मां सही विक वकील आहियां इने हिसाब सां पंहिंजे हिसाब सां मां तव्हांखे सुठो न्याय कराइ ॾींदमि तव्हां चिंता न कयो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांजो कमु कराइ ॾींदीमाव तव्हां चिंता न कयो तव्हां सां वॾा उमिरि जा आहियो मां तव्हांजो जरूर कमु कराईंदमि मां ॿिए के खे वधे वॾे खे वॾे वकील वटि वञी करे बि तव्हांजी कराइ छॾींदमि जज वटि वेंदमि पर तव्हांजो कमु सुठी तरह कराए ॾींदमि तव्हां चिंता न कयो

हा हा ठीकु आहे